गुबैयै आं बुंनो थाङोब्ला गिबियाव आङो जोंनि आसाम राज्योनि बाहेरायाव आङो गिबि गिबियाव आं बहाय थांदोंमोन आं जेब्ला जिनै बोसोर बैसोनिमोन आं अरुणाचल हादराव थांदोंमोन आङो अरुणाचल हादराव अरुणाचल हादोरनि भालुगफुं होननाय मोनसे जायगा जाय अरुणाचलनि वेस्ट कामिं जिल्लानि मानि सोनाब बाहगोआव दं आरो खोला सोनाब बाहागोआव वेस्ट कामेंआ मोनसे अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे जिल्ला आरो बे वेस्ट कामें जिल्लाया जोंनि सनितपुर जिल्लाजों आसामनि सनितपुर जिल्लाजों सरजाबनानै दं आरो खाथि सिनाव दं आमफ्राय आं बेहाय नैरोजा जिनै माइथाइयाव जिबि खेबनि थाखाय आङो आंनि आबै मोननियाव आं आलासि जानो थांदोंमोन जोंनि आसाम राज्योनि साखाथिआव थानाय अरुणाचल प्रदेशाव आरो बे ओनसोला बे भालुगफुं ओनसोला मोनसे गोजौ हाजोनि गाहायाव थानाय मोनसे माने जौयेन आरो बेखौ मोनसे जौयेनानो बुंनो हायो जोङो बेयो मोनसे जाखांफुनाय नोगोर एबा सिटि जायखौ जोङो बुंनो हायो गेट वे अफ अरुणाचल माने अरुणाचल हादराव हाबनो थाखाय बेबो मोनसे गुबै माने लामा आरो बेनि गेजेरजोंसो जों बारलांब्लाथाय जों गुबै अरुणाचल हादरखौ जों मोन्नो हायो आरो गोबां दावबायारिफोरा गोबां माने जायगा नायग्राफोरा बे लामाजोंनो थाङो आरो जों थावांखौ नायनो थांब्ला बुम जिल्ला नायनो थांब्लाथाय बे लामानि गेजेरजोंनो जों थांनांगौ जायो आरो आं जेब्ला नैरोजा जिनै माइथाइयाव थांदोंमोन आंबो गिबि खेबनि थाखाय बे जायगायाव थांनानै गोबां जायगा नायदोंमोन जेरै जिया भरुलि दैमा जायखौ जों अरुणाचलाव कामें रिभार होनानै जों मिथिनाय जायो आरो बिदिनो लुंमुं वाटार फल होननाय मोनसे मोजां वाटार फल दं आरो अरखिद रिसार्स सेन्टार दं बिदिनो गोबां नायथाव नायथाव जायगाया बे फालगफुं ओनसोलाव दं जाय वेस्ट कामें जिल्लानि माने खोला सोनाब बाहागोआव दं आरो अरुणाचल हादरनि फ्राय बिदिनो आङो बेयाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोहैदों आंनि थांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आबैमोननियाव आलासि जानो थांनायमोन आबैमोननियाव आलासि जानायजों लोगोसे आङो बेनि बिथिंगायारि सावगारि बिनि माने दावबायग्रा थिलि जायगा नायग्रा थिलि बेफोरखौ आङो नायनो होन्ना थांदोंमोन आरो गोबां मोजां मोजां नाय जायगाबो नायना थांदोंमोन आरो नैथि बाराव आं थां थांनायाव जेब्ला आङो नैरोजा नैरोजा नैजि मायथाइयाव आं जेब्ला थांदोंमोन नैरोजा नैजि मायथाइयाव जेब्ला आं थांदोंमोन अब्ला आं बमदिला सहरखौबो नायहैदोंमोन बमदिला सहर खेंख्रा खेंख्रि लामानि गेजेरजों थाङै थाङै बेसेबा गोजान थाङै थाङै मोनसे मोजां सहर मोनहैयो अरुणाचल प्रदेशनि बे जायगायाव जायखौ जोङो बमदिला होन्नानै मिथिनाय जायो आरो बे बमदिलाआवनो बबेबा बबेबा जायगायाव जोबोद गुसु आरो बरफबो गोलैयो बे बमदिला जायगायाव बेनिफ्राय आङो जेब्ला नैरोजा जिगु माइथाइयाव नैरोजा जिगु मायथाइयाव ओइस एस आनजादखौ माने होनो थांगासिनो दंमोन बेनि सिगां सिगां आङो सिलं राज्योआव थांदोंमोन मेघालय राज्योआव जोंनि आसाम राज्योनि साखाथिआवनो थानाय मेघालय राज्योआव आं दावबाय होदोंमोन जोंनि फरायसालिनिफ्राय आरो बेयाव आङो गोबां मोजां मोजां जायगा नायदोंमोन जेरै इलेभेन फल्स आरो मौसिनराम आरो जोंहा सिलं पिगजों गोबां मोजां मोजां सिलं राज्योनि मोजां मोजां जों दावबायग्रा थावनिफोरखौ नायदोंमोन मोजां मोजां जों जायगाफोरखौ आरो बै समाव आरो बेनिफ्राय आं मोनसे मोनदांथि मोनो रोंमोनदांथि मोनबोदोंमोन जे जायगा नायनायनि गेजेरजों जायगा बेरायनायनि गेजेरजों बा दावबायनायनि गेजेरजों जों जोंनि गोसोखौ जोंनि माइन्ड खौ जोङो रिफ्रेस खालामनो हायो जों सोदांनो हायो जों मोजांथिं लाबोनो हायो आरो आरो बे दावबायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंना सोलोंथायारि दावबायनायमोन जायखौ जों इडुकेसनेल टुर होनना बुङोजों फरायसालिनिफ्राय सोलोंथायारि दावबायनायनि मिजिंजों जों सिलंसिम जों थांदोंमोन आरो बे सिलंसिम थांनानै जों गोबां जायगा नायनायनि गेजेरजों जों हरसे गेजेरावनो फैफिनदोंमोन आरो जेनोबा जोङो मोनाब्लि मोनाब्लि थांदोंमोन सोरांसि सोरांसि जों मोनहैदोंमोन आरो सोरांसि सोरांसि मोनहैनानै जों गोबां जायगाफोर नायनानै जों मोनाब्लि मोनाब्लि जों फैफिनदोंमोन आरो जोंनि न' फारसे आरो आं थामथिआव जाहैबाय थामथिआव थांदोंमोन आङो जेब्ला मास्टार दिग्रि फरायबाय दंमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिआव आं जेब्ला पस्ट ग्रेडुवेसन फरायबाय दोंमोन अब्ला आङो नेशनेल सार्भिस स्किम नि गेजेरजों आं उरिसा दावबायनो आङो खाबु मोनदोंमोन जोंनि आसाम राज्योनि एसे गोजानाव थानाय जायखौ जों सोनाब भारतथिं बुंनो हायो जोङो उरिष्या थांदोंमोन जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि निफ्राय जोङो द'जों थांदोंमोन उरिष्या दावबायनो उरिष्या हादोर उरिष्या रायजो दावबायनो बे उरिष्या राज्योआव जोङो स्नि साननि थाखाय थांदोंमोन बे स्नि साननि थाखाय थांनानै जों गोबां जायगा नायदोंमोन जेरै सान टेम्पल आमफाय कनार्क आरो पुरि जोगोनात मन्दिर जों गोबां नायथाव नायथाव जायगा नायदोंमोन बेखिनियानो